जय झूलेलाल मुंहिंजे निवास स्थानु जे पासे में कई शयूं आहिनि जेकी ॾिसी सघंदा आहिनि माण्हूं त ख़र्चु जे हिसाब सां अगरि चवां त अगरि तव्हां पहाड़ गंज एरिये में होटल था रहो त हुनमें तव्हांखे हज़ारु खां वठी करे पंद्रहं सौ ताईं रूम मिलंदो आहे हुतां तव्हांखे डारेक्ट मैट्रो बि मिली सघंदी आहे हुतां हिकिड़ी जॻह आहे माण्हूं वधीक शाम जो घुमण पसंद कंदा आहिनि हू कर्नाट पिलेस आहे हू तव्हां वॉक बि करे सघंदा आहियो न त पंजाह रूपये में तव्हां कर्नाट पिलेस ऑटो ताईं पहुची सघंदा आहियो कर्नाट पिलेस ता तव्हां असी रूपये में इंडिया गेट जो ऑटो करे सघंदा आहियो न त मैट्रो वञी सघंदा आहियो त वहां अठ रुपए में मिलंदी आहे तव्हां मैट्रो वञी सघो था कर्नाट पिलेस मां इंडिया गेट ॾिसण खां पो तव्हांखे अगरि कुतुब मिनार वञिणो आहे त तव्हांखे ऑटो करिणो पवंदो हुइकु सौ चालीह रुपिया लॻंदा तव्हां ओला टैक्सी करण चाहींदा आहियो त वहां तव्हांखे ॿ सौ रुपिया लॻंदा उतां ऐं हुनखां पोइ इंडिया गेट तां तव्हांखे राष्ट्र्पति भवन वञिणो आहे त ॿाहिरां ॾिसी कंदा आहियो त ऑटो तव्हांखे पंजाह रुपए असी रुपए ताईं में तव्हांखे जॻह जे हिसाब सां छॾी सघंदो आहे दिल्लीअ में हिकिड़ो लोटस टैम्पल आहे हुते वञण लाइ दिल्ली सेंटर खां मैट्रो वेंदी आहे हू तव्हांखे ॿारहं खां चोॾहं रुपिया लॻाईन्दी आहे अगरि तव्हां टैक्सी या ऑटो में वञण चाहींदा आहियो त ॿ खां टे सौ रुपिया तव्हांखे लॻंदा लोटस टैम्पल ताईं ॿियूं बि घणेई शयूं आहिनि लेकिन सॼूं शयूं सभु मिलाए करे अगरि तव्हां घुमण चाहींन्दा आयो त तव्हांखे अठि सौ हज़ार रुपए जी ट टैक्सी या हुनमें तव्हां घुमी सघंदा आहियो अगरि तव्हां मैट्रो यूस कंदा त थोरा पैसा घटि लॻंदव ऐं तव्हां हिन हिसाब सां दिल्लीअ में घुमी सघंदा आयो जय झूलेलाल